कल मैंने एक पंखा परचेस किया जो कि सही दाम में अच्छी क्वालिटी में मिल रहा था जो कि मुझे बहुत सही लगा यानि कि ज़्यादा महँगा नहीं था और ज़्यादा सस्ता भी ने ता लेकिन बहुत बढ़िया था और मैं जब घर लाया उस पंखे को उसका कलर भी सबको घर में बहुत पसंद आया मुझे तो पसंद था ही और उसकी हवा भी बहुत बढ़ियाँथी जैसे कि मानों की कूलर की हवा कुछ उसके आगे है ही नहीं अगर आपको ये पंखा लेना है तो मैं आपको कंपनी और दुकान परचेस बता सकता हूँ आप पंखा परचेस कर सकते हैं जो कि बहुत गुणवत्तापूर्ण था और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी वो सही था में कंपनी ऐसे ही पंखे सेल करेगी और हम लोग परचेस करेंगे जो कि बहुत बढ़िया और शानदार है मैं और भी पंखे लेने जाऊँगा जो कि मेरे अभी और भी रूम में लगना है इसके अलावा मैं पंखे नहीं लूँगा किसी दूसरे दुकान से क्योंकि रीजनेबल प्राइस में और इतने बढ़िया क्वालिटी में मुझे कहीं पंखे नहीं मिलेंगे